मैं गया था सेमसंग एयरफ़ोन लेने के लिए ब्रादर्स इंटरप्राज़ेज़ के यहाँ वहाँ हम जाने के बाद देखें कि वहाँ पार्किंग की सुविधा बहुत ही बेहतरीन था वहाँ पार्किंग करने के बाद ना कोई डिस्टर्ब करता है ना कोई दिक्कत रहती है आप की गाड़ी सुरक्षित रहती है गाड़ी सुरक्षित रहती है वहाँ पर फिर उसके बाद हम गए दुकान पर दुकान पर जो कर्मचारी थे हम तो लेने गए थे हेडफ़ोन फिर उसके बाद वो दुकानदार सर सर बोल के मोबाइल दिखाया मोबाइल भी अच्छा था मोबाइल ओबाइल देखने के बाद फिर हम उनके मालिक से बातचीत हुआ ऐसे वो भी बहाुत बढ़िया थे उन से बातचीत होने के बाद फिर हम एक सेमसंग का एयरफ़ोन निकाले एयरफ़ोन निकाल के हम ने दिखाया दिखाने के बाद बोले ये इसका प्राइस सौ रुपये है और ये एक नंबर का है आप को इस में आवाज़ जो है एक एक बहुत बेहतरीन आता है कहीं भी रहें आप ट्रैवलिंग करते रहें या फिर कहीं जाते रहें तब भी जो है उसका आवाज़ आप को एक नंबर आएगा एयरफ़ोन का यह जो एयरफ़ून है वो सेमसंग कंपनी का है और इतना बढ़िया सेमसंग कंपनी का एयरफ़ून है हम सौ रुपये का ख़रीदे थे कम से कम लगभग डेढ़ साल हो गया आज भी वैसे का वैसा ही है आवाज़ उसका तो मानो कहीं हम ड्राइव कर रहे हें या ऐसे कुछ कर रहें हैं अगर लगाए हैं उसके बावजूद भी वो हमें आवाज़ एक दम क्लियरटी सुनाता है कोई दिक्कत नहीं होती है